हिकु जनवरी उणिवीह सौ उणहठि एकवीह मई उणिवीह सौ पंजासी पंद्रहं जून उणिवीह सौ अठासी चोवीह नवंबर ॿ हज़ार ॿारहं एकटीह डिसंबर ॿ हज़ार अरिड़हं